हमारे क्षेत्र में सफलता के लिए निम्न वित्तीय संसाधन या उपकरण जरूरी है जैसे कि लेखकन प्रणाली लेखकन प्रणाली में डेबिट और एक क्रेडिट ये दो शीर्ष भाग होते हैं जिसमें कैश को दर्शाने और उनके आइटम को दर्शाने के लिए एकाउंटिंग सिस्टम के लेखकन प्रणाली का यूज किया जाता है इसमें एकाउंटिंग के लिए एक फ्रेश बुक्स है ये एक ऐप है इसमें भी एकाउंटिंग का उपयोग किया जाता है एक इसमें ज़ायरो है ज़ायरो भी एक इन्वॉइसिंग सर्विस है जो एकाउंटिंग का यूज़ किए जाता है इसमें इसके केश और डेबिट और क्रेडिट भाग को दर्शाने के लिए और दूसरा है अपना बैलेंस शीट बैलेंस शीट का भी उपयोग इन ऐप द्वारा किए जाता है इनकी अपनी संपत्ति को दर्शाने के लिए बैलेंस शीट का उपयोग किया जाता है और तीसरा है बिल बिल का भी यूथ अपना ज़ायरो ये ऐप है जो इसका यूज़ किए जाता है बिल के रूप में